धोरोमारि होननानै बुङोबा जोंना बाथौ धोरोम बाथौ धोरोमाव जेनोबा बहुदानो सोरनाबा बिबारनि बा सोरनाबा माबानि बेफोरबायदि नियम दङ खिनथु जोंना जाहैबाय मानि सालामि होयो सालामिखौ जेनोबा हाफ सालामि मोनसे दङ मोनसेया जाबाय फुल सालामि दङ फुल सालामिखौ बांसिन नानो ओंखाम गोर्लैयाव बाहायो मानि फुजा होयो ओंखाम गोर्लैयाव आरो बिनिफ्राय हाफ सालामिया बोसोर गोदानाव होयो खायफाया मानि फुल सालामिखौ बोसोर गोदानावबो होयो थेवबो बांसिन जोंहा मानि हाफ सालामि होनाय जायो बोसोर गोदान होननानै बुङोबा जेरै बैसागु जोबखांनानै मानसिफ्रा फुजा होयो बे आरो फुजाफ्राव जेनोबा जोंनि खालामनाय हुआ हुदा बा थियारि खालामनायफ्रा जाबाय जेनोबा फासावनो बाथौखौ लिरो सिबनानै मानानै बाथौ लिरो बाथौ लिरखांनायनि उनावहाय जेनोबा आगर बाथि बा जेवारि बेफोरबायदि सावनोसै अजा रायख'नानै होनानै जेनोबा जोङो खुलुमनानै मानानै बिदिनो जेवारिफोर सावगोनसै आरो जेवारि सावनानै बेबायदिनो दावसा हानाय फारि फारि हालांसै फुल सालामियावथ मानि बहुद दावसा नांगौ गोथां गोथैनि होननानै बुङोबा जेनेबा जोंना लामाखौ एसे सनस्लिबनानै बेयाव गोथां गोथैनि जेनोबा फुजा होबाय गोथां गोथोंनि होखांनानै आरोबाव जेनोबा जोंना पारस्त आवनो गोथां गोथैखौ होगोरखायो बिनि उनावसो जेनोबा बाथौनि फैबाय बाथौनि होखांनानै आरो बिस्स'हरि होननाय दंबावो मोनसे बिस्स'हरियावबो फुजा होयो खायफाया मानि बिस्सहरियाव मा होन्नानै बुङो बोरमा दानो आरो खायफाया बेबायदिनो फारौ बेफोरबायदि होयो आरो जोंनि धोरोमाव होननानै बुङोबा जोंहा बांसिन फारौखौनो बोलि होयो मानोना जोंना बाथौ धोरोमनालाय बिनिखायनो आरो मांसिन मानसिफ्रा मानि बोरमा होग्रा फोरनिया आरो मानि गोसोमथार नांगौ बोरमा जायो आरो गोसोम नङाबानो मानि बिस्स'हरियाव मानि बोलि होनो थाखाय जाया मानो होनबा एसे गुफुर थाबानो अजाफ्रा जाया होननानै बुङो बेखायनो मानि अनग खस्थ बोरमाखौ मोननो थाखायबो बेनि थाखायनो जोंना धोरोमा बाथौ